खेडा जख्म चड करून बी चड वापर थेंट परिणाम वा कुडीच्या भागांक रचकुडेचे नदरेन सोंस्पाक शकता ताचे परस चड भर वापरल्या जाता सामान्य जखमन जग मनामांत फोर्ड मो मॉडन ताण सांद्याचो जख्म आनी नाकांतल्यान रगत येवप हाचो आस्पा आस्पाव जाता वेज वैजकी तपास म्हत्वाचो कारण जखमेचेर उपचार करिनासतना सोडल्यार ताचे खूब खर परिणाम जावंक शकतात